आं ओंख्रिखौ बांसिनै सबाइ जहलखौ साबसिन मोनो एखम्ब्ला दावजोंबो जायो आरो जोंहा अनलाजों दावजोंबो जायो आलु ओंख्रि जायो आलु फाजा जायो बेखौनो सङो आरो बांसिनै जोंहा ना फाजा जायो मैथाजों नाजों जायो दालि जहल जायो संनो मोजां मोनो दालिखौबो दावदै एवनानै जायो बांसिनै दावदैखौनो बिहरो फिसौ फिसाफ्रा दावदैखौ बांसिन जानाय जायो नाखौबो अनलाजोंबो जायो ना गोरानफोरखौ आरो सबाइखौबो नाजोंबो जायो जोङो बर'फ्रा संनो मोजां मोनो सबाइ ओंख्रिखौ नारजि ओंख्रि संनानै जायो बांसिनै जानाया जोंहा सबाइ ओंख्रिखौनो बांसिन जायो ओमफ्राइ लाफा मैद्रु आलु दाव अमा बेदर अनला बेफोरखौ जायो जोंनि बर'नि जानाय आदार संनो मोजां मोनग्रायानो बांसिनै अनला सबाइ लाफा बेफोरखौनो जोङो बांसिन सङो संनो मोजां मोनो जानोबो मोजां मोनो मैद्रु मैला बुथुमनानै संनो मोजां मोनो आं नाफाम बाथोन संनो मोजां मोनो नाफाम बिदै संनो मोजां मोनो जायो नाफामखौ जोंहा न'आवनो बानायनानै संनानै जायो नाखौबो जोङो संनानै जायो फाजाबो जायो संनो मोजां मोन्नानै सङो नाजों मैथाजों नाजों आलुजों नाजों सबाइजों संनानै जायो बांसिनै जोंहा ना ओंख्रिखौनो बांसिन जायो अमाखौ खम जायो दावजों नाजोंखौ बांसिन जायो अमा बेदरजों नारजिजोंबो संनो मोजां मोनो जानोबो मोजां मोनो नारजि अमायाबो बर'नि ओंख्रि जों बिदिनो बायदिसिना ओंख्रि संनानै जानो मोजां मोनो आरो आं बर'फोरनि जानाय दिंखिया मैद्रु लाफा मैद्रु लाइ लगायनानै जायो खफि आलुबो लगायनानै संनान जानो मोजां मोनो जोङो बांसिन मैद्रु मैलाखौसो आङो लगायनानै संनानै जानो मोजां मोनो एवनानै बेफोर मैद्रुआनो आंनि बांसिन जाग्रा आदार मेसें समनि लाइ लाफा थुनथिनि बेफोर मैगंखौ आङो एवनानै संना जानो बिराद मोजां मोनो जोंहा न'खराव गासिबो जायो बिदि ओंख्रिखौ बांसिनै सबाइजों दावजोंखौ संनो आलासि फैबा संनो मोजां मोन्नानै जानोबो मोजां मोनो आलासि फैबानो सबाइजों दावजों संनाय जायो आङो बेखौनो बांसिन जोंहा होनाय जायो आरो आलासिफोर फैबा